हैलो हां यरा ओह् दिक्खी गेआ तू अकैडमी दे बिच ते सना फिर किन्ने पैहे लग्गने सैट तू दिक्खी ते गेआ चार कमरे ऐं इक कैबिन बाथरूम दे बाहर बी लाई ओड़ेआ इक मेन गेट उप्पर इक पिछली पिछली दिवारी उप्पर

ना ना कमरे दे बिच बी चाहिदे यरा कमरे बिच्च ते जादा जरूरी ऐ ते तू पैसे सना ना किन्ने लैगा अच्छा अच्छा

दस ज्हार च कम्म मुक्की जाह्ग नेईं नेईं दस ज्हार च ते चाल चल ठीक ऐ मेरे भ्राऽ चल ठीक ऐ आई जा आई जा कोई गल्ल निं आई जा